भैया सो मैं वो टेम्पूल से आ रहे थे तो एक टेम्पुल से ना चोर आ ये टेम्पूल में से एक टाइम बैग चोरी गया है ठीक है तो बैग चोरी हो गया तो मिल नहीं रहा है थोड़ा है कि जो मेरा बैग थोड़ा कल अपना वाला ले आइए मैं थोड़ा देख लूँगी मेरे बैग में कम से कम दो लाख रुपये है मैं कहाँ से लाऊँगी वही मेरा घर है वही से ख़र्च चलता है ख़र्चा चलता है सारा पैसा का तो मैं कहाँ से लाऊँगी तो थोड़ा आप अपना वाला घर ही यहाँ लाइए मैं उसे सही से खोज लूँगा गाड़ी से पैसे से लिया लूँगा और जो होगा तो मैं आपकी पैसा दे दूँगा और और दे देंगे तुम आप आपका पैसा आप फिर मैं बैग मिल जाता तो आपका उन में सारा दे देंगे ख़र्चा करने के लिए लेकिन मेरे बैग में बहुत ज़्यादा है ज्वेलरी का मेरे वो बैग नहीं लूँगा तो मेरा घर मुश्किल है चलना घर चलने का तो प्लीज़ मेरा वो बैग दे दीजिए तो थोड़ा आप मेरी गाड़ी से मदद कर दीजिए हम अभी जस्ट जाएँगे फिर ले आएँगे तो थोड़ा जल्दी चलिए हम मेरा बैग है बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरत है काम धाम सब बंद हो जाएगा मेरे बाल बच्चे कैसे भूके रह गई मेरे बाल बच्चे तो महीने में उसका पढ़ाई लिखाई भी बंद हो जाएगा बहुत कुछ करवाते हैं तो प्लीज मेरा मदद करिए कुछ भी काम

चलिए प्लीज़ मेरे लिए बहुत मदद कर दीजिए मेरे वैसे भी पापा बच्चा सब बीवी सब दुखी हैं अभी तक खाना भी नहीं बन चूका मैं अपनी से ही बैग ढूँढवा दीजिए ढूँढवा दीजिए मैं आपकी बहुत मदद करूँगी आपकी प्लीज चलिए जल्दी थोड़ा तो चलिए हम आप से बात कर लेंगे